हेलो हमारे यहाँ बस भी मिल जाती है समस्तीपुर से ऑटो भी मिल जाता है आने के लिए और टोटो भी चलता है आप जिससे आपको ख़ुशी हो उससे आ सकते है हाथपूरा हो बस भी है तो टेमपु है टोटो है यहाँ गाँव है गाँव में जैसे खेती पटारी होती है यहाँ आने की चिंता क्या मिलेगा आप क्या चाहती हैं गाँव में क्या देखना चाहती हैं या रहना चाहती हैं क्या चाहती हैं हाँ खेती होती है यहाँ मकई की खेती होती है आलू की खेती होती है गेहूँ की खेती होती है मेरे यहाँ ब्लॉक है कलयाणपुर में ब्लॉक है इसमें उपचार होता है हर तरह का उपचार होता है जैसे बुख़ार हुआ या डेंगू मलेरिया हुआ फलेरिया हुआ हर कुछ का इलाज चलता है मेरे यहाँ स्वस्थ्य केंद्र जहाँ मेरे यहाँ प्राथमिक इस्कूल है बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छा शिक्षा दिया जाता है और खाना भी दिया जाता है बच्चे के लिए इस्कूल में बच्चों को ये किताब कॉपी लेता है बैग मिलता है सारी सुविधाएँ मिलती है खेती में मेरे यहाँ साग सब्ज़ी भी उगाता है और मकई गेहूँ चावल जैसे आलू और सब्ज़ी में गोभी है भिंडी है बैंगन है करेला है और एक तरह शब्ज़ी की भी खेती होती है मेरे हाँ मकई होती है अभी मकई की फसल लगी हुई है उसकी रोटी होती है पेहले तो उसको मिलवा किया जाता दालों में डाल कर और उसको मिला कर चक्की में पीसा कर उसके बाद उसको आटा को छाना जाता है और छान कर हाथ से तलहटी पर डाल कर ठोक ठोका जाता है तो तवा में डाल कर उलटे हो कर सीधा हो जाता है नहीं नहीं सब्ज़ी बनाते हैं मकई कि रोटी के साथ साथ सब्ज़ी बनाते हैं साग बनाते हैं और प्रेम से खाते हैं हम लोग जैसे बैंगन की सब्ज़ी हुई आलू की सब्ज़ी हुई बैंगन आलू टमाटर की सब्ज़ी हाँ हम बनाते है कोई भी सब्